हाँ आप कौन बोल रहे हैं क्या नाम है मतलब कितना पसेन्जर ले लेते हैं गाड़ी में गाड़ी कैसे रखते हैं आप और तो गाड़ी का साफ सफाई भी रखना चाहिए न इतना गंदगी था गए परेशानी हो गए तो सीट नहीं भी रहता है तो आप पैसेंजर ले लेते हैं तो नहीं लेना चाहिए अगर आदमी को दूर का सफर करना हो तो मतलब बीच बीच रोड पर मतलब कहीं कहीं गाड़ी रोक देते हैं तो जाने में थोड़ा लेट हो जाती है तो पैसेंजर को दिक्कत हो जाती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए तो मतलब ए कि पैसेंजर नहीं ज़्यादा लीजिएगा सीट पर पैसेंजर लीजिएगा तो फिर कहीं जाने आने कहीं दूर का सफर करने में ठीक रहेगी मतलब थोड़ा कष्ट नहीं होगा पैसेंजर को कहीं जाएँ आए तो मतलब कहीं हमको जल्दी पहुँचना है आप रास्ते में गाड़ी रोक दीजिएगा तो भी नहीं होगा हम काम पर नहीं पहुँच पाएँगे तो गाड़ी जो है तो गाड़ी टाइम से खोलना चाहिए जैसे हमको दस बजे जाना है तो आप साढ़े दस बजे गाड़ी खोलते हैं तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए तो मतलब हम गाड़ी के अंदर जो सीट के नीचे होता है वो थोड़ा अच्छे से साफ सफाई सुबह सुबह कर दिया कीजिएगा तो कहीं जाते आते हैं तो बच्चों का वो मतलब उल्टी सब आ जाता है गंदगी रहता है तो नहीं अच्छा रहेता है इसलिए टाइम से गाड़ी खोलिए तो जाने में हम लोग को भी कहीं अच्छा रहेगा

अगर हम गाड़ी कहीं रिजप में ले जाएँ अप अगर हम गाड़ी कहीं रिजप में ले जाएँगे तो आप दीजिएगा रिजप में कितना पैसा लेते हैं मतलब कुछ ज़्यादा तो नही लीजिएगा